जियां में तुसेंई टूरस्ट प्लेस दस्सां तां साढ़े देश बिच्च ते बड़ियां टूरस्ट प्लेसां न पर साढ़े ग्रांऽ च बी बड़ियां अच्छियां अच्छियां टूरस्ट प्लेसां न जियां डुडू होई एह् बड़ा फेमस ऐ मौंटेन ऐरिया ऐ शिवगली होई पत्नीटाप होई गेआ माता वैश्णो होई सनासर होई गेआ एह् बड़ियां अच्छियां जगह न बड़ियां अच्छियां जगह न गर्मियें दिनें इत्थै रौनक लग्गी दी होंदी ऐ बड़ा दूरा दूरा लोग औंदे न डूडू वाटर दा झरना बड़ा फेमस ऐ उत्थैं इन्ना सौह्ना वाटर दा झरना ऐ लोग बड़ा दूरा दूरा उसी दिक्खने गी औंदे न उत्थै फोटू बनांदे न रील्स बनांदे न बड़ा इंजाय करदे न नचदे न बड़ा इंजाय करदे न ते शिवगली उत्थै दो मन्दर न उत्थै मेला बी लग्गे दा होंदा ऐ भद्रवाह दा जात्तरा औंदी ऐ मेला लग्गा दा होंदा ऐ बड़े इंजाय करदे न ते पत्नीटाप उत्थें उत्थें गर्मियै दे दिनें च लोग जंदे न बड़ा इंजाय करदे न उत्थै पाला बी पौंदा ऐ पाला दिक्खने बड़े बड़े दूरा लोग औंदे न

बड़ा दूरा दूरा लोग औंदे न बड़ा इंजोऐ करदे न घूमना फिरने आस्तै बड़ी अच्छी जगह् ऐ ओह् ते माता वैश्णो माता वैश्णो बड़ी बैस्ट जगह ऐ उत्थें लोग जात्तरा करन जंदे नवरात्रें च उत्थै भीड़ लग्गी दी होंदी माता वैश्णो इ'यां बी ते भीड़ लगी दी होंदी उत्थें पर नवरात्रें च ते बड़ी ज्यादा बड़ा डैकोरेट कीता होंदा बड़ा सजाया होंदा ऐ माता वैश्णो ते दरबार च बड़ा दूरा दूरा लोक दर्शन पाने गी औंदे न जियां मचेल होई मचेल जात्तरा जंदी अगस्त म्हीने मनी महेश होई गेआ जियां भद्रवाह जात्तरा जंदी सतंबर म्हीनै उत्थें बड़ी सौह्नी चनौती मंदर ऐ इन्ना अच्छा ऐ इत्थै सुन्ने दा बना दा सुन्ने दा उप्पर छत्तर बनाए दा मनी महेश उद्धर चनौती मंदर सुन्ने दा छत्तर बने दा बड़ा अच्छा मंदर ऐ ब बड़े लोक औंदे न उत्थें घूमने फिरने आस्तै बड़ा अच्छा ऐ भद्रवाह बड़ी स्हेई जगह् ऐ इन्नी बड़ी अच्छी जगह् भद्रवाह बड़े लोग जंदे न बड़ा दूरा दूरा कश्मीर उत्थै बड़े गार्डन न फुल्लें दे गार्डन बगैरा बड़े बड़े बाग न उत्थैं बड़ा दूरा दूरा लोग उ'नेंगी दिक्खने गी जंदे ते श्रीनगर पाला बड़ा पौंदा ते उत्थें बी दूरा दूरा लोक जंदे न कश्मीर बड़ी अच्छी जगह् ऐ कश्मीर गी दिक्खने गल्ला बड़े लोक जंदे न बड़ा बड़ा दूरा बल्ल आंदे चा बी लोक कश्मीर गी दिक्खने जंदे न उत्थें बड़े बाग न फुल्लें दे बाग न बड़े बड़े बाग न उत्थै